हॅलो सत्य हिरानी हॉटेल हांव सुवर्णा प्रभू वेल्लेकर उलयतां हांवें तुमकां एक ऑर्डर तुमचे कडेन कनफर्म केल्ली ती म्हाका मातशी कॅन्सल करपाक जाय आशिल्ली म्हज्या ऑडरीचो क्रमांक आसा दोन हजार चवदा हांवें तुमकां चार हजार फारीक केल्ले बटर चिकन चिकन फ्रायड रायस आनी लॉलीपॉप सांगिल्लीं आमचो बड्डे आशिल्लो तो मात्सो आतां फुडें दवरला आमी तुमी म्हजे पयशे परते दिवपाक शकता